पंज जुलाई ॿ हज़ार टे ॿ सेप्टेम्बर ॿ हज़ार चारि सतावीह जुलाई ॿ हज़ार पंद्रहं छवीह अगस्त ॿ हज़ार सोरहं सत मई ॿ हज़ार चोवीह